हांवें आय एफ बी चें मशीन वॉशिंग मशीन घेतलें तें म्हाका इतलें बरें पडटा घरांतलीं सगळीं कामां म्हजीं टायमाच्या टायमार जावन ते कपड्यांक लागून सगळो वेळ वयतालो म्हणल्यार आतां म्हजो वेळूय उरता आनी तांची सर्वीसूय बरी आसा ते कितें म्हणले कितें जाल्यार रोखडे सर्वीस करून दितात दिसपाकूय बरें दिसता दवरलें जाल्यार खंयसरूय आनी जाग्याचीय अडचण ना कपडे बरे धुवून येतात ड्राय बी रोखडे जातात आनी घरानूय बी अडचण जायना कसलीच कपड्यांची पावसांतली